हमरा गाँवमे राजकमल क्रीड़ा मैदान यए ओतय समय समयपर खेलके प्रतियोगिताके होइत रहै छै आयोजन ओहिमे हम जाइत छी किछु किछु प्रतियोगितामे भाग लैत छी जेकि बहुत नीक लागैए